ہلو جی بھائی آپ كو پتہ ہے آج میں ماركیٹ گیا تو مجھے ایک بلیزر دكھا بلیزر بہت شاندار تھا اور میں نے ایک دكان پہ دیكھا ٹنگا ہوا تھا جب میں اندر گیا تو میں نے دیكھا كہ بلیزر بہت شاندار ہے اور اس كا كپڑا بھی بہت اچھا تھا میں نے دیكھا اس كو اور اسے نكلوایا تو بلیزر بہت كلر بھی اچھا تھا اس كا براؤن كلر كا تھا اور بہت بہترین بلازر تھا میں نے اس كو پہنا تو میں نے اس كو خرید لیا مجھے اتنا پسند آیا بلیزر وہ تو میں نے جب پہنا تو مجھے بہت كمفرٹیبل فیل ہوا بہت اچھا فیل ہوا اور میں نے اس كو خرید لیا مجھے سستا ہی پڑا وہ اور میں جب خریدا اس كو تو میں لے كے آ گیا میں نے بلیزر اپنے گھر والوں كو دكھایا تو گھر والوں نے بھی بہت اس كی تعریف كی گھر والوں نے بھی كہا كہ یہ بہت اچھا بلیزر ہے بہت شاندار ہے اور پہننے میں بھی بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اور دكھنے میں بھی شاندار كلر ہے اس كا تو میں نے اس كو خرید لیا تھا اسی وجہ سے كیونكہ مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا بلیزر اور گھر والوں نے بھی دیكھا تو بتایا كہ بہت اچھا بلیزر ہے اور بہت شاندار ہے اور یہ اس كا كپڑا بھی اچھا ہے اور آپ كو سستا مل گیا تو بہت بڑھیا بلیزر ہے یہ